हैलो हां जी भैया हां कुद्धर होआ

हां जी हां जी बिलकुल कुद्धर होआ

हां ठीक न ओह् केह् होआ करी लैगे पूजा पाठ कर लैगे थोह्ड़ा अच्छा अच्छा हां हां जी हां जी

आहो पुच्छी लैगे उनेंगी मैं पुच्छेआ नि अजें तगर पुच्छियै सनाह्गा हां मत्था टेकी लैगे हां जी हां जी अच्छा ठीक ऐ